हां हून अस इस बैल्ले उधमपुर रौंह्दे मगर एह् ऐ कि उधमपुर असेंगी इन्ना ठीक नि लगदा के इन्ना मानतलाई अस पैह्ले मानतलाई रौंह्दे होंदे हे मानतलाई असेंगी बड़ा अच्छा लगदा कि उत्थुं दियें गर्मिये दे दिनें च ठंडी हवा उत्थुआं दा पानी ठंडा इत्थुं दा फ्रिज़ दा पानी उत्थुआं दे बोलियें दा पानी होर सब्जी जेह्की ऐ ताजी उत्थुआं दी चौबी घैंटे सब्जी के अपने खेत्तरें दी खानी ताजी सब्जी खानी सब हर इक चीज जेह्की ऐ ओह् उपलब्ध होई जन्दी खाने पीने आह्ली सेह्त आस्तै बी बड़ा अच्छा रौंह्दा शैह्रै च रौह्ना जेह्का थोह्ड़ा जेहा मुश्किल होंदा रौह्ने थोह्ड़ा नी बड़ा काफी ऐ मुश्किल होंदा जियां हवा बी जेह्की ऐ प्रदूशित होंदी ग्रांऽ दी हवा जेह्की साफ होंदी होर ग्रांऽ बिच्च असेंगी रौह्ने आस्तै बड़ा ठीक लगदा